नमस्ते अंजली जी हाँ कौन सा लीजिएगा मेरे पास कहानी है कविता है उपसंग्रह है उपन्यास है आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना कौन सा पसंद है बोलिए हम आपको वही देंगे अच्छा कहानी किसकी कहानी पढ़िएगा आप बापू की या फिर भीमराव अम्बेडकर की आप किसकी जीवनी पढ़ना चाहते हैं हमारे यहाँ जीवनी का भी बहुत सारा बुक है महात्मा गाँधी की ठीक है मगर इसमें एक ही शर्त है आप अपना नाम और बुक का नाम लिख कर दे दीजिएगा क्योंकि बुक खो जाने पर आप बुक या फट बुक फटेगा और कुछ होगा बुक तो वह रिक्स भी आपका होगा ना हाँ तो आप कितने दिन में पढ़ के मेरे मेरे को बुक दे दीजिएगा यह बताइगा पहले कितने दिन में नहीं आठ बहुत हाइएस्ट आठ दिन तक होता है नहीं तो फिर दूसरा का भी दे दूसरो को भी देना रहता है न आप बोलिएगा तो नहीं ना हो पाएगा इतने इतने दिन आप ही रखिएगा तो फिर दूसरा कस्टमर क्या पढ़ेगा नहीं नहीं देखिए यहाँ बात यह है कि बुक सब कुछ का है मगर बहुत थोड़ा थोड़ा बुक है न बहुत कम उपलब्धियाँ है और सुविधा भी नहीं है ज़्यादा बुक का ठीक है बस शर्त रहेगा बुक फटना उटना नहीं चाहिए वरना आपको बुक की कीमत चुकानी पड़ेगी बुक में कीमत लिखा होगा न उतना ही चुकाना पड़ता है हाँ तो इसमें तीन सौ बीस रुपये हैं अरे अब आपको देना नहीं है अगर बुक आप को सुरक्षित ढंग से पढ़ कर रखते हैं न और फिर सही और फिर सही टाइम पर लौटा दीजिएगा तो उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा और अगर जितना लेट कीजिएगा उतना फाइन लगेगा और बुक वुक फटेगा तो उसका भी पैसा लगेगा ना हाँ तो इसीलिए तो बोलती हूँ कि बुक को अच्छे से रखना है न आज सुबह में आ कर ले सकते हैं यही नेट दस बजे क्योंकि लाइब क्योंकि लाइब्रेरी का खुलने का टाइम साढ़े आठ बजे है न तो हम आपको पहले ही बुला कर क्या करेंगे